जीवन में जो नेगेटिव जो सोच बनी रही है बचपन से वह यह रही है कि पढ़ाई को लेके रही है बचपन में जब मुझे मेरे माँ बाप मेरे को स्कूल भेजने थे तो मुझे बहुत रोना आता था कि मैं स्कूल नहीं जाती मेरे को पढ़ाई नहीं करना मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है क्लास में जब हम लोग स्कूल जाते थे तो उस जमाने में टीचर क्या है टीचरों के हाथ में एक छड़ी रहा करती थी उस छड़ी से मारा करते थे बच्चों को तो जैसे कोई स्कूल वर्क मिला आने के घर के लिए वर्क मिला और नहीं करके ले गए तो टीचर उसको खड़ा करता था और सब बच्चों के सामने सबको वो छड़ी मरता था तो मुझे ये बहुत ही बुरा लगता था कि पढ़ाई करना इतना कठिन है कि हमको एक मास्टर के हाथ से मार खाना पड़ता है इसलिए हम पढ़ाई नहीं करेंगे ना हमको मार खाना पड़ेगा पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो हमको मार नहीं खाना पड़ेगा इस तरीके से जो शिक्षा को लेके मेरे प्रति बहुत ही खराब सोच बन गई थी जो पढ़ाई करता है उसको मास्टर के हाथ से मार खाना पड़ता है जो ये सोच मेरी रह गई थी तो कुछ जो समय बाद जिन बच्चों ने मार खाया पढ़ाई किया अपने जीवन में आगे बढ़ा तो उनको देखके मुझे फिर बाद में अफसोस हुआ कि काश में उस वक्त पे मार खा लेती और पढ़ाई कर लेती तो इन बच्चों की तरह अपने जीवन में अच्छा कार्य कर पति और अपने भविष्य को और अच्छे से ऊंचाइयों में पहुंचती और हज में जो स्तर पर हूँ उस स्तर से मुझे अपना जीवन यापन नहीं करना पड़ता इसीलिए मुझे शिक्षा को लेके पहले जो बहुत ज़्यादा मेरे मन में जो खराब वो जो बात बढ़ जाती है ना कि मैं नहीं पढ़ूंगी नहीं पढ़ूंगी इस तरह से था